अ'ऊं पेशां इक जर्नलिस्ट आं लोकें दी मुश्कलां जेह्कियां न ओह् स्क्रीन पर लेई औनी ते यूट्यूब टी वी उप्पर कम्म करनी होन्नी कैरियर डिसाइड कि'यां कीता कि के मिकी लगदा मीडिया इक ऐसा जिसे अस आक्खने आं खम्बां जेह्का खम्बां ऐ लोकें दे गल्ल दूर दूर तकर पजांदा लोक बड़ा भरोसा करदे मीडिया उप्पर इस गल्ला एह् जेह्ड़ा पेशा मिगी ज्यादा अच्छा लग्गेआ चूज करने गी मिगी लोकें दी गल्ल अग्गें रक्खना अच्छा लगदा मेरे फादर साह्व बी लोकें दी हमेशां गल्ल अग्गें रखदे रेह् अपने ग्रांऽ दे लोकें दी होऐ जां कुदै बी होऐ जित्थें बी लोकें साड़ी जरूरत होऐ ते बस में ओह् फालो करने दा सोचे दा इस गल्ला में बी अपने गल्ल इ'यां जेह्ड़ी लोकें दी गल्ल ऐ मेरे कोल इक प्लैटफार्म ऐ अ'ऊं अस प्लैटफार्म दे जरिये लोकें दी गल्ल जेह्ड़ी ऐ ओह् अग्गें रक्खनी होन्नी ते मिगी लगदा ऐ कि एह् ऐसा करियर ऐ जेह्दे च होर मतें लोकें औने दी बड़ी ज्यादा जरूरत ऐ